दैज्लांआव जेथो मासाव बिराद ना गुरोमोनहाय गोदो ज' ज' एखेबारे ज'ज'थांनानै गुरहैबाय नायाबो सिंगि मागुर खावै मोनलायोमोन आगोलनिया दानियासो माबा नायानो खमथार ओइ फिथिख्रि मावा गोजा दानिया जोङो सादा लाङो बिरि लाङो ज' ज' रायज्लायनानै सोबो फालो फालो गुरोमोन आरो दैमायावबो दांग्रोमनो थांबा ना गोलाव गोलाव मोनोमोनहाय मा दैमायावबो बिदिखौ हमना लाबोयोमोन थब्ल' थब्ल' जसोम जसोमसो गोरोमोमोन गोदो दाबो गोरोमो बै दैमायाव थांनायफोरा ना गोलाव गोलाव मोनसोगारोमोन आरो बिराद जेखाय गुरोमोन गाव फाला गाव गुरनांगौमोन जोंहाथ' ओंखाम फालाबा मैगं खाना लाबोनांगौ दिंखिया मैगं थास' मैगं मावबा हेलासि मैगं दैमायाव खाना लाबोना संना होफै नांगौमोन जोङो गोदो एखदम गावबागाव गावबागाव मावनांगौमोन दे गोदोनि दिनाव जोंफोरो सबखोनो खायोमोन र' बिबार मोनबा बिबार लाबोबाय जेखिजाया मा दं बिलोआव लाना फैयोमोन नायालाय बोथिया सिंग्रा आरो मागुर गोरि सें सल बारलि बामि सब मिथिगौ बेनिफ्राय आरो मा बैग्राबो दंनो आरो रुपसान्दाबो दं नो नायासो बारा ना माइआसो बारा माइआ बारा नो हाय नामा मानसिफोरा होनदों नाया खम नाजों माइजोंबा उदै बुंगौमोन नो नाजोंबा बेनिफ्राय दा माइआ बाराखाय माइआ उदै बुङो माइरंआ नाया खम नालाय नाखौ जाफाबाय थानांगौ इसे इसे दा ओंख्रिफोरखौ बेनो आरो आंनि ना मिथिनाया सलआनो बारलिआनो बामिआनो आरो बेनिफ्राय बैग्रा ना माबा रुप सान्दा सिंगिं मागुर सें गोरि ना बेंसि मावा खथिफुरा खम ना सेंग्रा